आंथ' फिसानिफ्रायनो ना हमनो मोजां मोनखायो ना हमनायाव एसेबां मोजां आइडियाजों हमनो हायो जेनेबा ना हमनो थाङोबा दुब्लियाव ना जेखाइ लानांगौ जेंगाय लानांगौ नाखौ माबायदि हमनांगौ बबे नाखौ बोरै हमोब्ला बोरै जायो खुसिया नाखौ हमोब्लाथ' आखाइ गोजाहै माबाहैनो हमनो हाया सि लानानै बा जिकुनु आसिखौ हमथेनानै हमनांगौ नास्राय ना बोथिया नाफोरखौथ' हमनायाव जेखाय गुरनायावथ' जेबो टेनसन गैया ना गुरनायावबाथ' आं जेबो टेनसनखौनो मोना ना गुरनायाव आं थाङोबानो आं नाखौलाय मोनखायो आंथ' ना हमनायाव जेबोनि माबायानो नाखौबा जेसेबां हायो मोनो नाखौ सारनानै हमोबा बांसिन ना मोनो मानसिया सारनायाव मेंनाय दुखु मोननाय जायो आरो होनब्लाबो नाखौ बांसिन मोनो गुरनानै हमोबा खबायसेसो मोनगोनब्लाबो सारनानै हमनायाव थिंसे बाल्थिंनै बाल्थिंथाम बेबायदि ना मोननाय जायो आरो जों थेनानैबो सारनो हायो नाखौ आरो गुरनानैबो मोनो आरो जायखिजाया माबा खालामनानै जों ना हमनायनि गियानखौ मोनो जों फिसानिफ्रायनो ना हमनायावबो आं एक्सपार्टखामोन ना हमनायखौ आं एसेबां माबा नङा आंनि थाखाय ना हमनायाव जोबोद मोजां मोननाय नाया आं थाङोबानो नाखौ मोनखायो आं नाखौ मोनिनि जेबो माबा गैया नाखौ आं मा गोसो बायदि मोनखायो ना गिदिर हमनांगौ माबायदि ना फिसाखौ हमनांगौ माबायदि आंहा आइडिया दंखायो ना हमनायाव ना हमनायखौबो आंखो रावबो फोरोंलाय नाङा नाखौ आं हानायमानि हमबानो मोनखायो नै हायोबा ओरैहाय सिरि सिरि हारसिंहै हमोबा बांसिनसो सिरि सिरि मोथो मोथो ना हमनाय गोहो दङ आंहा बेलेगा माबायदि हमो आं माबायदि हमो बेफोरखौ आं बुजिमोना आं गुरनो थाङोब्लाबो सोरबाया मोनाब्लाबो आं मोनथारो नाखौ नाखौ जों जेखायजोंबो गुरनानै मोनो सारनानैबो मोनो आरो जेंगायजों गुरनानैबो जों मोनो जों दैमा गोथौफोराव गुरहैयोबा हाब्रुखौ माबायदि गुरनानै हमनांगौ आरो ओमफ्राय माबायदि मा खालामनानै मोनगोन बेफोरखौ जों बबेथिं थांबा बोरै मोनगोन बबेयाव मा खालामोबा बोरै मोनगोन माजों ना हमनानै फानना जाग्राफ्रा जायोब्लाथ' आरोबाव गोसो होनानै हमना फानना जानांगौ जायो जोंथ' दा ना हमनानै फाननानै जाया नालाय बेफोर बेनिखायनो दायो जेबो बेफोरखौ मिथिला आं उन्दैनिफ्रायथ' ना हमनानै न'खरखौ पसिसजोन साब्बिसजोन मानसिफोरखौ आं ओंखाम जाहोनो हानाय गोहो दंमोन दायो ना हमनानै मोनजायि बेफार फालांगियावसो सोलिनाय जाबाय नालाय बेनिखायनो आङो ना हमनानै जानायखौ एसे गोजानाव खालामो ना हमनो बानाय जानानै थाहैबाय आरो आं दा ना हमनायाथ' आंनि थाखाय जेबो खामानि नङा आं नाखौ दैमायाव थांबानो ना मोनो आं मानो होनबा दैमा दुब्लिल' गानो हानाय गोहो जानांगौ आंनि थाखाय दैमा दुब्लियाव गाहैबानो आं नाखौ मोनि गैया नाया बबे बुस्तुआ आंनि थाखाय मा जायो आं बेखौबो जेबो पात्ता मोना ना हमनायाव बाथाय आं गोरलै नङा जोंनि न'खराव गुबुना मोनाबाबो आं मोनखायो सोरबाबा लोगोआ आंजों थांनाया ना मोनाब्लाबो आं मोनथारो बेलेक मानसिफोरा नाखौ माबायदि गुरो माबायदि गुरा आं मिन्थिया नाथाय आं ना गुरनायाव एक्सपार्टखा आं नाखौ ओरैबायदि दाबसे जायगा लानानै मोजां मोथो मोथो नायनानै हमोबाथ' आरोबाव टेनसन गैयि ना मोनखायो आंनि ना मोननायाथ' जेबो माबायानो गैया ओमफ्राय फख्रि बायदि जायगायाव बोरै गुरनांगौ दैसा बायदि जायगायाव बोरै गुरनांगौ दैसा बायदि जायगायावथ' बालाहामाखौ गुरनानै माबा खालामनो हायो बाला सालिनानै दायो बोथिया ना मोनो आरो दायो दैमा हाखरफोराव गुरोब्ला गोबांसिन बोथिया ना माबा माबि मोनो नाथुर नाफोरखौबो जोंनि दै अन्थाइ बायदि जायगायाव नाथुर ना बोथिया ना बेफोरबायदिया थायो आरो अन्थाइ गिदिर गिदिर जायगायाव मागुर नाबो थायो बामि नाबो थायो बेफोर बायदि नाखौ माबायदि हमनांगौ आं बेफोरखो ट्रेनिं दंखायो हमनायनि थाखाय आं मिथिखानाय रोंखानाय आंखौ रावबो फोरोंलायनाङा ना हमनायाव बेसेबां हायोबा गोख्रोंहैनो हमनानै जाना आं गावनो जायो मालायनिफ्राय आं बायनानै मानानै जाया नाखौ बांसिनानो बायनानै जाया आं बांसिन हमनानैसो जायो दायोसो आं बायनानै जाग्रा जाबाय दा आं से बोसोरसो आंबो ना हमायखौ एसे खम खालामदों दुब्लियाव ना हमनायखौ दुब्लियाव थाङोब्लानो नङाबाथ' आं माइ गायनो थाङोब्ला ना हमनाय दुब्लियाव जेखाइ खबाइ लाना थांब्लानो आं फैनो बायो ना हमनायनिफ्राय ना हमनायखौ आं जि मोजां मोनो बेखौनो आं ना हमनायखौनो आं साबसिन माबा होननानै साननानै लायो फख्रिबायदि जायगायाव माबायदि ना हमनांगौ आरो ओमफ्राय दैसा बायदि जायगायाव माबायदि ना हमनांगौ बेफोरखौबो आङो रोंखाजोबो दैसा गिदिरफोरखौबो जों थेनानैबो थेखननानैबाबो सारनानै ना हमना हमनो हायो आरो बेनिफ्राय फख्रि बायदि जायगायाव गोजोमनानै गुरनानैबो जों ना हमनानै जानो हायो जि जों ना हमनायखौ जेबो टेनसन लाया दैमा हाखराव माबायदि हमनांगौ आरो फिसा फिसौखौ माबायदि ना हमनानै जाहोनो हानांगौ बेफोरनिबो आइडिया दङ हौवाफोरखौ माबायदि हमनानै जानो जाहोनांगौ ना फाननानै जायोब्ला जों माबायदि फैसा इनकाम जायो ना फाननानै जानाया जोंहा आदाबेला थाङोब्लानो जों बाजौ द'जौ इनकाम खालामनानै जानो हायो नाखौ बायनानै जायोब्ला जोंहा फैसाया बांसिन लस जायो ओमफ्राय